जय झूलेलाल अॼु मूंखे पनीर टिक्का खाइण जी जाम इच्छा थी थिए त मां अॼु छा थी कया हुन खे मां अञा पंजाब दी हट्टी जेका हिते अराजन में आहे न बढ़िया रेस्टोरेंट आहे हुतां मां हुन खे है न घुरायां थी ॾाढो बड़िया अथव हुतां जो खाधो पीतो ऐं हुनजो सवादु हेॾो बढ़िया अथव की तव्हां हिकु बार खाईंदो त बार बार उहो शइ घुराईंदव ठीकु आहे मां पंजाब दी हट्टी ता अराजन मां मां पनीर टिक्का थी घुराया जय झूलेलाल